مجھے اپنی تحریر کے لیے آئڈیاز جو ہیں اپنے چاچا چاہتے ہیں جو اردو میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں جس تا تاریخ یعنی ہسٹری میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی اپنی حکمت عملی کوئی خاص حکمت عملی نہیں ہے جس کا میں استعمال کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ لکھنے نے متاثر کیا فطرت معاشرہ اور مسائل نے